جی سر بتائیں کہاں پر سر کس ایریا میں اوکھلا میں ہے سر اور ہمارا لکشمی نگر ہے سیلم پور ہاں اس جگہ پر ہمارے پاس پلاٹس اویلیبل ہیں پلاٹ چاہیے آپ کو یا گھر چاہیے بنا ہوا ہاں لوکیشن ٹھیک ہے زبردست لوکیشن ہے آس پاس مسجد بھی ہے ہاسپٹلس بھی ہیں میٹرو بھی قریب میں ہے بس ہاں سڑک بیس فٹ کا روڈ ہے اور اس کے بعد پھر گلیاں ہیں دس فٹ کی چوڑی اور روڈ پہ لینا چاہیں گے تو الگ ریٹ ہوگا گلی میں لینا چاہیں گے تو الگ ریٹ ہوگا روڈ پہ لگ بھگ آپ کا آئے گا ڈیڑھ لاکھ روپے پر اسکوائر میٹر اور گلی میں آپ کا آ جائے گا ایک لاکھ روپے پر اسکوائر میٹر

اوکھلا کا بھی سمتھنگ سیم ہی ریٹ ہے لیکن بٹ وہاں پر کراؤڈ زیادہ ہے جگہ کم ہے تو وہاں کا لگ بھگ دو لاکھ روپے پر اسکوائر میٹر بیٹھے گا آپ کو جی ہاں دلی میں بھی سر سبھی جگہ ٹھیک ہے باقی لکشمی نگر میں آپ کو آپ کو سپلائی واٹر بھی مل جائے گا اوکھلا کے اندر سپلائی واٹر نہیں ملتا ہے وہ آپ کو پانی کے لیے اپنا انتظام کرنا ہوتا آرو وغیرہ لگانا ہوتا ہے وہاں پہ آرو لگانے کی ضرورت نہیں ہے لکشمی نگر میں میٹرو لگ بھگ آپ کا سو میٹر کی دوری پر ہے جی ہاں اوکھلا کے مقابلے میں لکشمی نگر کا آؤٹ ڈیٹ کم ہے فیسلٹیز بھی زیادہ ہیں مارکیٹ بھی ہے اوکھلا میں بھی سیم پروسیزر ہے سمتھنگ مگر وہاں زیادہ بیسٹ ہے کہ لکچھمی نگر زیادہ بیسٹ ہے میرا تیمور نگر میں ہے سر صبح گیارہ بجے سے شام سات بجے تک آفس اوپن رہتا ہے اگر آپ فون کر کے آئیں گے تو میں اویلیبل رہوں گا کیونکہ کئی بار مجھے بھی پلاٹ دکھانے جانا ہوتا ہے کسٹمر کو تو میں نہیں مل پاتا ہوں آپ کبھی بھی اگر فون کر کے آئیں گے تو میں اویلیبل رہوں گا آپ کے لیے باقی بیسٹ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں لکشمی نگر بھی بیسٹ ہے سر ہاں یہ اوکھلا کے اندر تھوڑا سا دور پڑے گا آپ کو لگ بھگ دو کلو میٹر کی دور اس پہ پڑے گا اگر آپ کے پاس میں کار ہے تو بہت مشکل ہوگا اندر رہنے کے لیے کیونکہ کار کے لیے ہاں لکشمی نگر کے لیے آپ کا زیادہ سیف رہے گا کار کے حساب سے بھی اور میٹرو کے حساب سے بھی باقی یہاں پر جو لکشمی اس میں جامعہ میں اگر آپ کا جیسے بچے وغیرہ پڑھتے ہیں تو جامعہ قریب میں ہے جامعہ ہماری تو اوکھلا کا اس لیے زیادہ بیسٹ رہتا ہے اپنا اپنا موٹیو ہے کہ کیسے کیا ہمیں زیادہ سوٹ کرے گا تو آپ کو جہاں کے لیے سوٹ کرے زیادہ آپ کا جو دونوں جگہ کا چاہے پلاٹ دیکھ لیں اوکھلا کا بھی دیکھ لیں اور لکشمی نگر کا بھی دیکھ لیں تو جو آپ کو سوٹ کرے آپ اس کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے سر آپ جبھی بھی آئیں گے آپ پلیز ایک بار فون کر لیں گے تو مہربانی ہوگی آپ کی ٹھیک ہے میں دونوں پلاٹ آپ کو دکھا دوں گا اور دونوں پلاٹ جو ہیں دونوں طرح کے پلاٹ اور اس میں گلی میں بھی ہیں روڈ میں بھی ہیں سمجھے مارکیٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ مارکیٹ وہاں پہ کتنی دور پر ہے کیا کیا کچھ ملتا ہے ہاسپٹلس بھی دیکھنے ہوتے ہیں سر ہاسپٹل کہاں پر ہے اسکول کہاں ہیں اپنا بس اسٹینڈ کہاں پر ہے تو ساری چیزیں جو بھی آپ کو سوٹ کرے وہ آپ اس کے حساب سے اپنا من بنائیں کہ کون سا والا مجھے پلاٹ زیادہ بہتر لگے گا جو بھی آپ دیکھنا چاہیں گے میں اس کے بارے میں بات کروں گا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے شکریہ صاحب شکریہ